हाँ मैंने दौ सौ लोगों के लिए भंडारे में खाना बनाया था उसमें मैंने आलू की सब्ज़ी बैंगन की सब्ज़ी पूड़ी रायता और बूंदी बनाई जिसे वहाँ पर सभी लोगों ने बहुत चाव से खाया बहुत ही आनंद आनंदित होकर के खाया है उस भोजन को मेरे द्वारा बनाया गया भोजन को बहुत आनंदित होकर के खाया जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ख़ुशी प्राप्त हुई और खाना खाने के बाद वह लोग मुझसे आकर के मिले भी और मेरी बहुत प्रशंसा की कि आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया हैं इसको खाकर के हमारा दिल तृप्त हो गया तो और मेरी कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की तो यह सब सुनकर के मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुशी प्राप्त हुई